کسانوں کی خود کشی سے بچاؤ کے لیے مختلف ممالک میں کئی ہیلپ لائنس اور امدادی تنظیمیں موجود ہیں جو کسانوں کو مدد فراہم کرتی ہیں لیکن ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو ہندوستان کی بات کریں گے یہاں کچھ اہم ہیلپ لائنس اور تنظیمیں ہیں جو کسانوں کی مدد کے لیے کام کرتی رہتی ہیں اور ہم ہندوستان کی بات اس لیے کریں گے کیونکہ یہاں کے ہیلپ لائنس جو ہوتے ہیں بہت ہی اچھے نمبر کے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک نمبر ہے ایک سو اکیاون اس کے علاوہ دوسرا ںمبر ہے ایک سو اسی تیسرا نمبر ہے اٹھارہ سو کسانوں کی مدد کے لیے یہ سارے نمبرات ہیں اور یہاں اگر دیکھیں تو بہت سارے مشاورتی مرکز ہوتے ہیں جسے ہم پنچایت کے نام سے جانتے ہیں اور کسانوں کے لیے فیصلے یہیں سے کیے جاتے ہیں کس طرح سے فصل اگانا ہے کس طرح سے اپنے کھیتوں کے اندر کام کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کس طرح سے کسانوں کے خاندان کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں مشکلات اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے جو کام کرتے ہیں اس میں ان کو سرکار کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مال و زر نکالنا پڑتا ہے حالانکہ دیہاتوں کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ٹیکس کے نام پر کسانوں سے لوٹا جاتا ہے جو کہ کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسانوں کو